ॾिसो बाइकर जे रूप में जो मुश्किलूं आहिनि त मुश्किलूं घटि आहिनि अगरि शौक़ु आहे त शौक़ जे हिसाब सां ॾाढो सुठो आहे बाइकर ॾाढी हलाइणु टाइम ते ॾाढी पंहिंजी मरमत पूरी सही हुजणु खपे गाॾी अगरि सही कोन गाॾी में अगरि कुझु दिक़त आहे कुझु कमी आहे त उहो गाॾी कंहिंखे मतिलबु ॾाढो परेशानु कंदी ॾुखियो आहे गाॾी हलाइणो पोइ ख़राब मौसम थी वई आहे हलने हलने अचानक हाणे बारिश थी अचे या मौसम ॾाढो ख़राबु आहे उस वधीक आहे त हुन खे बचण लाइ त इहो ई आहे की भई कंप्लीट पेंखे कपिड़ा पाइणा आहिनि पूरा कपिड़ा रखिणा आहिनि ताक़ी पेंखे वधीक दिक़त न थिए चमड़ी पंहिंजी ख़राब न थिए औरि ऊभर खाबर सड़क जे ते त गाॾी पंहिंजी ध्यान सां हलाइणी आहे या हुन खां बचणो आहे उहो तेज़ु हलाईंदासीं या जानवर अचानक अॻियां अची थो वञे या कुझु ॿाटो किरी थो वए यां कुझ पथर थो साम्हूं अची थो वञे त उहो ॾुखियो आहे त उन में वरी पोइ शरीर खे या पंहिंजे गाॾी ते जान महिल ॾुखियो आहे नुक़्सान थिए थो त हुन खे बचण जे हिसाब सां कंहिंखे गाॾी हलाइण ये टाइम ते गाॾी ते नियंत्रण रखणु ज़रूरी आहे छोकी जेतिरो पाणे पंहिंजे हिसाब सां गाॾी हलाईंदासीं उन हिसाब सां पाण गाॾी खे रोके सघूं था वधीक तेज़ु गाॾी हलाइणु ख़राबु आहे त गाॾी हलाइणु जे टाइम ते तो हिकु कंहिंखे नियंत्रण में हलिणो आहे औरि हलणु जे टाइम ते गाॾी पंहिंजी पूरी ठीकु हुजणु खपे मरमत पूरी तयारु हुजणु खपे